बहुत प्रसन्नता भेल अपनेकेँ पिछला एडिशन जे किताब पठेने रही पढ़िकेँ अत्यन्त प्रसन्न भेलहुँ पिछला एडिशन सँ ई काफी बेहतर अछि आओर कतेक तरहके जे त्रुटि पुर्वमे छलैक से अपने एकरा दूर केलियै अत्यन्त स्वागत अछि अपनेके एहि विषयमे